گلے میں خراش کی بہت سارا علاج ہے تو ہلدی لگا ہلدی وغیرہ لگاتے ہے اور ویکس لگاتے ہیں اور ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں سہرسہ اور وہاں سے دوائی اوائی لاتے ہیں کھلاتے ہیں اس کا حفاظت کرتے ہیں اور بچے کو آرام ہوتا ہے اور دوا پلاتے ہیں اور مالش وغیرہ کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں دوا پلاتے ہیں آرام ہوتی ہے گلا میں مالش اولس کرتے ہیں ویکس اور لگاتے ہیں ہلدی اولدی لگاتے ہیں اور سہرسہ جاتے ہیں دوا اووا لانے میڈیکل میں اور لاتے ہیں کھلاتے ہیں اور آرام ہوتا ہے اور بھی اس میں مالش وغیرہ کرتے ہیں بچے کو آرام آتا ہے اور حفاظت سے رکھتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی طاقت کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں جو ہوتا ہے سو حفاظت میں رکھتے ہیں اور جو کھانا اونا جو حفاظت میں ہوتا ہے وہ خلاتے ہیں